मुजफ्फरपुर जिला के इतिहास

छै कि जे बहुत अच्छा छै आओर कोट कचहरी जिलामे ही छै प्लसमे यहाँपर हम जादा दिन तऽ नहि रहल छी जिलामे पर कुछ समय बिर्थ जरुर केने छी अइमे कॉलेज छै अस्पताल भी छै आओर बहुत सारा सुविधा छै मुजफ्फरपुर जिलामे अहाँके बिहारमे सबसँ जिला अच्छा मानल गेल छै मुजफ्फरपुरके इतिहास छै कि जे यहाँके लीची बहुत महसूस मशहूर छै आओर मुजफ्फरपुर जिला लीचीके लेल ही जानल गेल छै यहाँपर हमसब बहुत दिनसँ तक रहल छी आओर यहाँपर हमर सबके ज्ञान भी भेल मुजफ्फरपुर जिला

बहुत अच्छा रिजल्ट छै आओर यहाँपर बहुत बढ़िआँ व्यवस्था भी छै अइ सबके जरुरीके लायक व्यवस्था सब मिल जाइ छै